हैलो हैलो महाराज टेलर होर बोल्ला दे महाराज मै कपड़े रक्खने थोआढ़े कोल केह् सेआई सुई ऐ

पैंट कोट रक्खने मैं किन्नी सिआई ऐ किन्ना केह् रक्खे दा तुसें महाराज अस थोआढ़े रोजै दे गाह्क न थोह्ड़ा मता ते घट्ट करो रोज नी इयां थोआढ़े परमानेंट गाह्क न अस थोआढ़े मते ते थोह्ड़ा घट्ट करो हत्थ लाई ओड़े तुस कोई भलेआं गै इयां थोह्ड़ी न तुस जाच सिक्खी ताइयें मशीन स्टार्ट कीती अग्गें होर में थोआढ़े कोल पैंट कोट बगैरा रक्खनी शेरवानी बगैरा ब्याह् ऐ मेरा होर तुस स्हेई स्हेई स्हेई स्हेई सनाई ओड़ो कि किन्ना तुस लागे महाराज बड़ा गै करा दे थोह्ड़ा मता घट्ट करो चलो ठीक ऐ तुस नेईं मन्ना दे थोह्ड़ा घट्ट करो सौ खंड रपेआ अस अस ते अस ते ध्याड़ी दार बंदे आं अस ध्याड़ी दार बंदे ब्याह् एह्का नी करना महाराज चलो ठीक ऐ महाराज तुस नेईं मनदे लागा कल चक्कर फ्ही आ'ऊं